हा हा मां चाईंदस त जेकी अखबारूं मीडिया जेके बि घरेलू महिलाऊं आहिनि उन्हनि खे विशेष महत्व ॾिनो वञे ऐं जीअं महिलाऊं बि पंहिंजियूं अॻिते वधन ऐं सुठे नमु नमुने सां सॼो संभालनि अची करे सभिनि कार्यक्रमनि में महिलाऊंनि जो ॾाढो महत्व आहे इंडिया में अॼ महिलाऊं हर कंहिं खेत्र में सभु अॻियां आहिनि तंहिं करे अखबार रेडियो घरेलू जेके बि आहिनि ॻाल्हियूं महिलाऊंनि खे वधीक ध्यानु ॾियणु खपे ऐं उनमें बि कुझु हिन जी पर्सेंटेज बि रखणु खपे ऐं उन्हनि खे अॻियां वधण जो सुठो चांस ॾिनो वञे त मीडिया पंहिंजी अञा सुधरी सघे थी इंडिया जी तंहिं हिसाब सां बाक़ी त महिलाऊं जेको कम करे सघनि थियूं उहे मर्द बि कोन्ह था करे सघनि अॼकल्ह महिलाऊं खे ॾाढो महत्व ॾिनो वञे ऐं उन्हनि खे अॻियां वधण जो ॾाढो चांस ॾिनो वञे गोर्मेंट खे